जी जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है मैम कितने तक जी जी आपकी रिक्वायरमेंट कितना हैं कितना हैं कितना आप बजट सोच रहे हैं बैंक से लेने का लोन में

इसके लिए मैडम आपका एक आधार कार्ड लगेगा एक पासबुक की फ़ोटो कॉपी लगेगी दो फ़ोटो लगेंगे और एक गारेंटी भी होगी किसी की और बस फ़िलहाल आप इतना लेकर आइए बैंक बाकी तो हम आपको समझा देंगे प्रोसिज़र्स समझा देंगे पूरा मेडम सात से पंद्रह दिन के बीच समय लग जाएगा आपके घर आकर आपके पूरे डोक्यूमेंट्स होंगे तो ईज़ीली सब काम हो जाएगा कोई आप चिंता मत कीजिए सब निश्चित रहिए आप बैंक आ जाइए डोक्यूमेंट्स लेकर हम आपका यह काम करवा देंगे और कोई क्वेरीज़ है आपकी और कोई क्वेरीज़ है बैंक के लोन के संबंध में आपके मन में तो आप यही आ जाइए बात यहीं कर लीजिए बिल्कुल जी जी धन्यवाद मैडम धन्यवाद